अस अपने दिन दा मनोंरजन इत्थै दा शुरू करने हा कन्नै अस सवैरे उट्ठियै पैह्ले दातन दूतन करने होन्ने आं कुदें न्हान जन्ने होन्ने आं फ्ही रोटी खाइयै अस गाने गुने सुनने होन्ने ऐं फिर लमे पेइयै डंगर डुंगर बच्छू चारन जन्ने होन्ने आं बाड़ी जाना कुतै खेतर बच्छु फिर डगंर चारियै फिर कुतै कुतै दो कुतै हर घर च आसे रक्खे दे होंदे कुतै लेइयै जाना उ'नें गी कुदें टाल कढेआ कुतै ओह् पाया उ'नें गी ते फिर अस पानी पलान चली जन्ने दपैह्री फिर बसोने कुतै डंगर साढ़े लागे बैठे दे होंदे ते अस डंगरे दे लागे मन लग्गी रौंह्दा साढ़ा अस बी डंगरे कन्नै इ'यां थोह्डा थोह्डा रौनक होंदी लागे दो कुत्ते होंदे ते रौनक बिच्च साढ़े मन लग्गे दा रौंहदा पुरा दिन फिर आई ऐ अस शामीं आह्ने होन्ने थक्के दे होन्ने अस शामीं फिर आइयै डंगर बच्छू बनने होन्ने फिर शामीं डंगर बच्छु बनी ऐ फिर अस खैलन आई जन्ने होन्ने फिर मुड़े माडे फोन करदे आ खैलन आं खैलन खैलन आई जाचे फिर अस खैलन आई गे फिर खेलने होन्ने अस फिर फिर थोह्ड़े थक्की जन्ने फिर बसोने कुदरे फिर शामींं गल्ला गुल्ला करने दिन दी मनोंरजन इत्थै शुरू होई जंदा फिर खत्म होने आहला होंदा फिर रातीं आने घर फिर पूरे परिवार कन्ने बोह्ने फिर गल्लां सनाने कोई पिडें दी अज्ज एह् कीता अज्ज ओह् कीता बस एह् गल्ल पूरी शुरू होंदी ऐ इत्थै दा फिर घर दा पूरा म्हौल बदली जंदा फिर शैल गल्लां सुनने अस शैल गल्लां सनाने हा शारे जने साढ़ी गल्लां सुनदे ऐ अस बी गल्लां सनाने ऐ ते बस इत्ते मनोंरजन शुरू ऐ फिर अस अगले दिन आनियै अगले दिन फिर साढ़ी फिर कन्ने अस गाने गुने सुनने आं गाने अस सुनने अरजीत सिंह दे दुऐ त्रिये होर बड़े सिंगर ऐ ओह् पसंद ऐ गाने अस उंदे जिसलै साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा पूरी घ्याढ़ी गाने अद्धा दिन ते अस गाने च कड्ढी ओड़ने होन्ने गाने कन्नै साढ़ा पूरा घ्यान उद्धर उद्धर होई जंदा ऐ साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा पूरे दिन बाह्र अगर अस कल्ले बी होचै तां बी साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा फोन भले फोन चलाने ओह्दे कन्नै अद्धा मनोंरजन फोन कन्नै होई जंदा ऐ बाकी होर बड़ा किश ऐ हून अजकल्ल गर्मी बड़ी ऐ अस बूह्टे थ'ल्ले बैही जन्ने होन्ने ऐ डंगर बच्छु चारदे होई बूह्टे थ'ल्ले बैही जाना अद्धा दिन कड्ढी ओड़ना उत्थै होर